ना हमनायाव ना हमनो थांनायनि सिगां जोङो न'खरावहाय ओंखाम संनाय ओंखाम संलाङो ओंख्रि संलाङो जायै लोङै जोङो ना गुरनो थाङो ना गुरनायाव जोङो जेखाय खबाय लानानै थाङो जेखाय खबाय लानानै गुरैयो आखाइजों एखमबा हाब्रु सोनानै जेखायखौ सोमाव सोमाव नाखौ खबाइआव सोयो बेनि उनाव जोङो ना हमखांना नाखौ जोङो बिदिनो दुइ घन्टा थिन घन्टासो गुरो ना गुरखांनानै जों न'खराव फैनानै बिदिनो नाखौ लाबोनानै ना मोजांफोरखौ बासिनानै दैआव दोनो आरो दैआव दोननानै जोङो ना बिदिनो गोथैफोरखौ सायनानै फोरानो फोरानखांनानै बिदिनो जोङो मोनाफ्राव आरो जानो आरो एवथ्रमनानै दोनो बेफोरखौनो जोङो मोनायाव संनानै जाफिनो दै जोङो जेखाय खबाय जोंल' हमा नाखौ एखमबा जे गोरलै बो सायो मुसारि फोरबो बोयो एखमबा बे जे गोरलैआवनो थोजासे जानो खिनिखौ मोनो ओमफ्राय थ' जेखाय खबाय लानानै थांबाबोथ' जोङो जेनबा एखमबा ना मोजां फोरबो मोनबोनाय जायो एखमबा बिदिनो बोथिसेखौनो मोनबोया आरो एखमबा समाय ना फ्राबो माबा गाखोआ आरो बिदिनो गुरनायाबो नोङो बिदिनो दुइ घन्टा थिन घन्टा गाहाम गुरनाय जायो दैमायावथ' जों बांसिनानो नाखौ मुस्रि जोंसो बोनाय जायो आरो मुस्रि जों बोनानै जोङो बिदिनो हमनानै लोगोफोरजों बिदिनो जेन'बा मुस्रिफोर बोनायाथ' हारसिं जाया नालाय बिदिनो साथाम साब्रै लोगो जानानैसो नाखौ बोयो रानो ना मोजांखौ बासिलायनानै ज' रानलायलायो बिनि उनाव गावबा गाव न'आव थाङो आरो बिदिनो जायबाजाय गुरनाय समावबो खायदा रोङा बेफोरा नाखौबो मोननो रोङा जाय खायदा गोरों बेफोरथ' नाखौ बुरजा बुरजा मोनबोयो नोङो एक घन्टा दुइ घन्टा जोंथ' नाखौ थोजासे मोनखाया तिन घन्टा सारि घन्टा गाहाम नांगौ जोङो गामियावखाय बायनानै जानांनायानो जाया आरो गुरनानै लायनाय जेजों सारनाय मुसारिजों बोनानै लायनाय जे गोरलै सानाय बेफोरबायजोंनो जों नाखौ गोबां माबानाय जायो मोननाय जायो जों जेनबा ना हमनायाव हारसिङैबोथ' एखमबा गोरोम जाया नालाय लोगोफोरजों ज' ज' गोरोमनाय जायो आरो लोगोफोरजों ज' ज' गोरोमोबा नायाबो ओरैबा ओरै खारनानै सौग्राव लानानै हमजाला हमजानाय जायो ओंखायनो जोङो बिदिनो आथ नय जनसो ज' जानानै गोरोमलायनाय जायो बिदिनो ज' थांनानै ज' फैफिनलायसै हमखांबाथाय गावबा गाव बिदि गोरोमनाया गावबा गावसो माबानाय जायो आरो लानाय जायो गावबा गाव खबाय गंफा गंफा लानानै माबा हैनाय जायो गोरोम हैनाय जायो ओंखायनो जोङो बेफोरबादि खौबा लोगोफोरजों राननांला नालाय आं थ' मा बुंबावनो आं बे खिनि खौनो दोनथ'नाय जाबाय